सिविल सर्विसिस में असांजा सिंधी ॿार कीअं पास थियनि उन बाबति तव्हां पंहिंजो राइ ॿुधायो धन्यवाद तव्हां जेको सुवालु पुछो सिविल सर्विस में असांजा सिंधी ॿार कीअं पास थियनि तमामु सहुलो ऐं सुठो सुवालु आहे ऐं अॼु जे त ज़माने खे ॾिसी त भई जेके सिविल सर्विस आहे उहिदा आहिनि उहा समाज जी शक्ति आहे जेके ॿार वॾनि उहिदे ते आहिनि उहा समाज जी शक्ति आहे ऐं उह उहो ई समाज मज़बूतु आहे जंहिंजा ॿार वॾनि पदनि ते आहिनि छोजो पदु ऐं उहिदा हिकु समय अॼु जे ज़माने में वॾी ताक़त आहे त असां जेके आहियूं मुंहिंजे रही ॻाल्हि तव्हां मूंखां पुछो मां जेको आहियां उदय अकैडमी असांजी नागपुर जे अंदरि जेकी संस्था आहे उन में हर अठे महिने ॾहें महिने जी असां ट्रेनिंग ॾींदा आहियूं सौ ॿारनि खे जेके उते असां उन्हनि खे रहाइनि कोचिंग हर कंहिं नमूने ते फैसिलिटी ॾींदा आहियूं सौ ॿारनि खे अहिड़े नमूने तयारु कंदा आहियूं त ज जीअं सिविल सर्विस में पास थियनि उन में ख़ासि करे असांजी हिकु मक़सद बि आहे त जेके सिंधी लिपी सिंधी भाषा जेकी लुप्त थींदी थी वञे त उन लाइ जेको शेड्यूल सत्रहं जे अंदरि गवर्नमेंट जेकी असांजी सिंधी भाषा खे मान्यता ॾिनी आहे त असांजो ॿार सिंधी विषय रखी सघे थो त असांजी कोशिशि इहा बि रहंदी आहे त असांजा ॿार हिन बहाने सिंधी विषय रखनि छोजो सिंधी विषय रखंदा माना मात्र भाषा में लिखंदा त पासिंग स्टैंडड वधारे हूंदो छोजो मात्र भाषा जेको ली में लिखंदो उन लाइ पास थियनि सहुलो आहे त असांजी हिकु वॾी हिकु मुहिम हले पई त असांजा ॿार सिंधी विषय रखनि ऐं उन ते सिविल सर्विस जेके आहे पास करजनि त हीअ जेकी मुहिम हलाए रहिया आहियूं घणेई हंधि त असां सफल बि थी रहिया आहियूं पर अञा इलाही ज़रूरत आहे महिनतु करण जी त पाण जेको हीउ जेको मक़सदु खणी निकिता आहियूं हिन मक़सद में जेको यग्निअ कार्य जे अंदरि सभु जंहिं करे असांखे साथ सरकारु ॾींदा त हुन में पाण सफलु थींदासीं मुंहिंजी हिकु अपील बि आहे सभिनी सिंधी भाउरनि खे जेको ई मुंहिंजो जेको ई वीचारु ॿुधंदा उन्हनि खे मां अपील कंदुमि त पंहिंजे ॿारनि खे मोटिवेट करे पंहिंजे ॿारनि में उत्साहु जॻाए पंहिंजे ॿारनि जे अंदरि चेतना जॻाए सिविल सर्विस पासे जंहिं कॾहिं वारींदा त उहा हिकु पंहिंजे समाज लाइ हिकु तमामु सुठी ॻाल्हि थींदी उन में समाज मज़बूत बि थींदो समाज सुंदर बि थींदो ऐं सुंदरु समाज ऐं मज़बूतु समाज जी देश खे मज़बूतु ठाहे सघंदा आहिनि